जेह्के गड्डी दे ड्ररैवर ना ओह् बिलकुल बी साफ सफाई दा ध्यान नी रक्खदे गंद पाए दा न्हाना नी धोना नी सवेरे इ'यां उट्ठियै आई जाना गड्डी चलानी फ्ही महाराज़ करोना दे टैम ना मास्क पाने ना किश आपूं बमार होना दुएं बी बमार करना जद् आक्खो इ'नें गी किश ते अग्गूं आखदे तुस उतरियै दुई गड्डी फड़ी लैओ ते इयां थोह्ड़े ना चलदा सिस्टम ते जेह्के उं'दे हैड न जेह्के बड्डे उंदे ओह् न ओह् बी उ'नेंगी किश नी आखदे कि गंदी सीटां गंदा सारा थल्लै गंदा लोकें खाई खाई गंद पाए दा होंदा उल्टियां करी करी गंद पाए दा उसी साफ नी करना किश नी करना ते जेह्की लोकल गड्डियां चलदियां उं'दे उप्पर बड़ा मुश्कल होंदा जाना जियां दिक्खो महाराज जियां ताइयें गै लोक अज्जकल आखदे कि प्राइवेट गड्डी अपनी होनी चाहिदी कि की जेह्के ड्रैवर न उ'नें रोज़ गड्डियां चलानियां इ'यां टेढे मेढे कट्ट मारने जेह्दी बजह् तू ऐक्सीडेंट बड़े होने फ्ही महाराज़ लोक केईं लोक मरी जंदे केइयें दियां हड्डियां भज्जी जंदियां ते गंदगी कन्नै केईं लोक बमार होई जंदे साफ सफाई नेईं रक्खनी ते बिलकुल जियां करोना चला दा हा ओल्लै उ'नें ड्रैवरें गी आखना मास्क पाओ ते उ'नें मास्क नी पाना मिन्टे मिन्टे खोह्ली ओड़ना मास्क जेह्दी बजह् तू केह् होना जो सवारियां चढ़नियां उं'दा बी नकसान होना उ नें बी बमार होई जाना कन्नै जेकर ड्रैवर होग उ'नें बी बमार होई जाना जेह्का कंडक्टर होग उ'नें बी बमार होई जाना ते घर जाइयै अपने परिवार गी बी बमार करना उं'दा परिवार अग्गें कुतै ग'ली म्हल्लें दे लोकें कन्नै मिलग ओह् बी बमार होई जाना ना एह् चीज सोचदा निं कोई ते बिलकुल गलत मतलब एह् चीज़ ऐ जिसी रोकना चाहिदा ऐ